سب سے زیادہ معمولی اور نایاب پرن دا چیل ہے بہت ہی وہ سندر بہت ہی پیارا اور بہت ہی اچھا لگتا ہے بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اور جی چیل جب اڑتا ہے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے بہت ہی سن بہت ہی خوبصورت معلوم ہوتا ہے چیل بہت ہی نایاب بھی بہت ہی اونچی اڑتا ہے بہت ہی بہت بہت ہی اچھا پرندہ ہے ہم لوگ اس کو اچھے سے دیکھ لیتے ہیں اور جے اس چیل کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چیل کو غور سے دیکھنے سے وہ آنکھ بھی آنکھ آنکھ میں چونچ مارتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے اس طرح سے اور چیل بہت خوبصورت پرندہ لگتا بہت ہی اچھا لگتا ہے